औ आं बास सालायो द्राइभार

औ औ औ

बेसिमाव दखुमेन्टस ओरैनो नोंहा फराय फरायबाय थानाय नालाय आखायनो स्टुदेन्तनि आइखार्डफोरखौ लाबानो जाबाय आरो औ औ जिखुनु बङाइगावनिफ्राय स्किमसिमआ ओरैनो दस हाजार बायदिया थांगोन आरो अभार नाइथ जागोन नालाय सिथनि केफासिटिआ ओरैनो थुइनथिपाइभ जननि हागोन औ औ ओरैनो स्टुदेन्थफोरा बेरायोब्ला ओरैनो गोदाव सोराव बेरायनो मोननाय नङा आरो बे ओजोंनि माखासे रुल रेगुलेसन थायो नालाय बेखायनो मास्टारफोरजों लोगोसे बेरायफानो आं खावलायनाय जायो आरो स्टुदेन्थफोरखौ औ औ ओजों बेरायनो थाखाय गारि एक्सथ्रा लानांगोन आरो गारि फिसा होजोंनि ओरैनो गारिनि दामफ्रा गारि गंसेयाव बेरायनोब्ला बिदिनो पास हाजार सय हाजारसो थांगोन आरो औ दे दे दे